मेरे यूनिवर्सिटी में जो है सो यहाँ रंग बिरंगे पेड़ पौधे और हर चीज बताया जाता है और यहाँ जो है ऐसों अगल बगल में हर चीज व्यवस्था भी है इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो बाहर से लोग आए तो मेरे यहाँ इसका प्रयोग करें और समझे जिनमें ऐसा क्या होता है नहीं होता है यही सब मेरे यहाँ किया जाता है